मां पंहिंजे घर जे बाग़ीचे खे सुठो ऐं तरोताज़ा रखण लाइ उन खे खुले पधर में रखियो आहे जीअं उन्हनि नि खे ताज़ी हवा उस ऐं रोशनी मिलंदी रहे मां उन्हनि खे सुबुहु शाम ॿ दफ़ा पाणी ॾींदी आहियां उन में खाद बि टाइम ते विझंदी आहियां जीअं उन में कीड़ा न अचनि मुरझाइजी न वञे अगरि कीड़ा लॻनि था त उन जे लाइ ॿूटन वारे वटां जेको पाउडर मिलंदो आहे उहो उन में विझंदा आहियूं जीअं असांजे घर जा ॿूटा सुठा ऐं तरो ताजा पिया हुजनि